उस सर नमस्ते सर मुझ मुझे जौनपुर में पहली बार आया हूँ मुझे टरवल करना है मुझे टेम्पल और मस्जिद और कई कई जो चीज़ जौनपुर में प्रसिद्ध है वहाँ वहाँ पर मुझे घूमने जाना है सर मुझे गाड़ी चाहिए थी सर कौन कौनसी गाड़ी आपके यहाँ पर उपलब्ध है सर मुझे बोलोरो चाहिए थी सर जैसे घूमने जाना है तो बहुत धूप रहेगी तो वहाँ ए सी आप चला देंगे क्या सर इस्ट्रा चार्ज लगेगा कितना लगेगा सर गाड़ी का भाड़ा तभी तो बता दें तभी तो बता दीजिए उससे कम नहीं हो पाएगा और आपके ड्राईवर का लाइसन है कि नहीं और था जैसे कोई धूम्रपान नहीं करता है और जैसे सर मुझे आपके यहाँ होटल मिल जाएगा क्या जैसे सर मुझे घूमने जाना है तो जैसे टेम्पल में मैं जैसे जाऊँगा दर्शन करने तो वहाँ पर रेस्टोरेन्ट आपकी जानकारी में मिल जाएगा क्या सर उसमें क्या क्या रहेगा कि भोजन में क्या क्या रहेगा अरे क्या क्या रहेगा तो अब बताओगे भी वेज रहेगा कि नॉन वेज रहेगा क्या क्या रहेगा यह तो बताए बताओगे तब ना कित रेट कितना रहता है उसका खाने का

अच्छा खाना बनता है ना वहाँ पर

और जैसे वहाँ पर साफ़ सफ़ाई रहती है और ख साफ़ सफ़ाई रहती है कि नहीं ओ वहाँ पर ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहती है कि वहाँ पर जाओ फ़िर बे भगदड़ मच जाए खाना आने में लेट हो जाए वह आडर करे तो एक घंटे के बाद खाना आए तो ओ मंदिर में ओ मंदिर में दर्शन करने पर जैसे ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहेगी जैसे अच्छे से दर्शन हो पाएगा कि नहीं सर कौनसे मंदिर लेकर जा रहे हो आप सर आपको पता है आपके शहर में आए हैं वहाँ पर अच्छे से दर्शन हो पाएगा नमस्ते सर फ़िर ठीक है